لکھنئو ضلع میں بہت سارے مقام تعلیم اور سیکھنے کی مواقع ہیں جو کہ یہاں پر دستیاب ہیں یہ موقع ضلع کی مجموعی ترقی اور نمو میں بھی بہت طریقوں سے حصہ ڈالتے ہیں خاص طور پر جب بات تعلیم کی کی جائے تو یہاں کی تعلیم و تربیت بہت ہی زیادہ نام پیدا کرنے والی اور یہاں کے سیکھنے کے موقعے بھی بہت ہی زیادہ اچھے ہیں جس سے لکھنؤ شہر میں خوب ترقی ہوتی ہے اور خوب اس کا نام بھی ہوتا ہے ہمارے اس ہمارے آس پاس کے علاقوں میں بہت سارے مشہور کوچنگ کلاس وغیرہ موجود ہیں جہاں پر بہت سارے بچے اپنی تعلیم سیکھتے ہیں اور تعلیم کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور اس طرح سے داخلہ تیاری کے بہت سارے مراکز ہیں جیسے کہ پولیٹیکنک کالج لکھنؤ یونیورسٹی کرسچن کالج اور بھی دیگر کالج اور یونیورسٹیاں لکھنؤ میں بہت زیادہ مشہور ہیں یہاں کی سرکاری اسکولوں کی حالت میں اب بہتر ہے لیکن ابھی بھی بہت ساری کمیاں ہیں جن کو حکومت کو اس کی طرف توجہ دینے کی بہت سخت ضرورت ہے